हरिओम बाबू ॿियो कहिड़ा हाल चाल अथई ॿार बचा सभु कुझु सभु प्रसन्न ॿियो मूंखे थो मां हिकिड़ो कमु हुयो मां छा आहे की पंहिंजो डिजिलॉकर अकाउंट आहे न मूंखे युवराज खे मतिलब मुंहिंजे पुटु खे शेयर करिणो आहे त ईअं योजना मां ठाहे चुकी आहियां ऐं मां सोचा थी सोचा थी बि भाई उन खां पहिरीं मां पंहिंजो पासवर्ड चेंज करे छॾिया छो की जंहिं टाइम में इहो ऐप डाउनलोड कयो न मां त इज़ी वारो पासवर्ड विधो हो हाणे मां सोचा थी की हिकु मज़बूत पासवर्ड अ विझा त इन मज़बूत पासवर्ड ठाहिण लाइ छा तू मुंहिंजी मदद कंदे ऐं मतिलब पाण कीअं हिकिड़ो मजबूत पासवर्ड ठाहियू पोइ हूअ पासवर्ड ठही वञे त को मां पहिंजे पुटु खे शेयर कया